आं गोजां बोथोराव बेरायनो मोजां मोनो मानोना बे समावहाय जों गानफब जोम्फब आरो जायगाफोर नायनोहाय जोंनि जायगाफ्राव मोजां जायो आरो जेरै गोलोम बोथोरफोराव जेरै जेन'बा गरमजों बेफोरबायदिनो बेरायनो हाया आरो गोजां बोथोरावहाय जों गो मोजां मोनो जेरै अखा गैया बेफोरबायदि गरम बोथोर नङा बेनि थाखायनो गोजां बोथोरावहाय जों बेरायनो साबसिन मोननाय जायो आरो गोजां बोथोराव बेरायनाया बेराइनो लुबै मोजां मोन्नायानो जाबाय जेरै जायगाफ्राबो हाग्रा बंग्राफोर बेफोरबायदि खम जालाङो आरो जों बयबो गोजां बोथोरखौ साबसिन मोनो बेराय बेरायनायावहाय आरो जाय जायगाफ्राव नायनो गोजां बोथोराव साबसिन जायो जेरै गानफब जोमफब आरो गोलोम बोथोरफ्राव बेफोर बायदि गरमफोरजोंनो जों असयज' थानो हालायै बेफोरबायदि जानायावहाय जों जेराव जेन'बा मोजां मोननाय जाया गोलोम बोथोरखौ आरो गोजां बोथोरावहाय आं जेरै बेरायनो साबसिन प्रिफेयार खालामो आरो जायगाफोर नायनोहाय गोजां बोथोरावहाय साबसिन मोननाय जायो